پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں معیشت ٹکنالوجی اور عالمی رجحانات میں تیزتر تبدیلیوں کی وجہ سے کئی نئی ملازمتوں کا ابھار ہوا ہے ان نئی ملازمتوں نے ہندوستانی نوجوانوں کے لیے زندگی میں نئے مواقع اور مختلف راہیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل میں بہتر مواقع اور مضبوط معاشی استحکام تلاش کر رہے ہیں انیس سو نبے کی دہائی میں جب ہندوستان میں معاشی اصلاحات شروع ہوئی تو اس کے بعد ملک میں عالمی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کا راستہ کھل گیا اس کے نتیجے میں آئی ٹی جیسی صنعتوں نے جنم لیا انیس سو نبے اور دو ہزار کی دہائی میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں بے پناہ ترقی ہوئی جس نے ہندوستان کو دنیا بھر میں ایک اہم آئی ٹی ہب بنا دیا آج بھارت میں لاکھوں نوجوان مختلف آئی ٹی کمپنیوں جیسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان ملازمتوں نے نہ صرف معیشت کو فروغ دیا بلکہ متوسط طبقے کو بھی مضبوط کیا ہے انفارمیشن ٹکنالوجی کے علاوہ حالیہ برسوں میں اور بھی دیگر کاموں نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے ایموزین ایموزون فلف کارٹ اور زومیٹو جیسی کمپنیاں اور اوبر اور اولا جیسی رائڈ شیئرنگ خدمات نے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کیے ہیں ان پلیٹ فارم کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مواد تخلیق کاری جیسے شعبے میں مواقع پیدا ہوئے ہیں اسٹارٹ اپ کلچر کی وجہ سے بھی ہندوستان میں کاروباری سوچ کو فروغ ملا ہے اور اب نوجوان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے نئے کاروباروں نئے کاروباری موقعہ کی تلاش میں ہیں آج کے دور میں ہندوستان کے نوجوان صرف ایک اچھی ملازمت نہیں بلکہ ایک مقصد ایک بامعنی ایک بامعنیٰ کام اور ذاتی زندگی میں توازن بھی تلاش کر رہے ہیں وہ ایسی ملازمتیں چاہتے ہیں جہاں انہیں سیکھنے اور ترقی کرنے کے مواقع ملیں اس کے علاوہ نوجوانوں میں آزادانہ اور دور دراز کام کرنے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ انہیں جغرافیائی پابندیوں سے آزاد کر دیتا ہے نوجوان اب روایتی نوکریوں سے ہٹ کر ایسی ایسی ملازمتیں بھی کر رہے ہیں جو ان کے دلچسپیوں سے جڑی ہوں جیسے کہ فوٹو گرافی میوزک پروڈکشن یوٹوب اور انسٹاگرام وغیرہ آخرکار ہندوستانی نوجوان اپنی زندگی میں ماہانہ ملازمت میں لچک اور معاشی استحکام کو اہمیت دے رہے ہیں وہ صرف ملازمت نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں ان کے محنت کی قدر کی جائے انہیں ترقی کے موقعہ ملے اور وہ اپنے شوق کو پروان چڑھا سکیں اس طرح آج کے ہندوستان میں نوجوانوں کا رجحان مختلف اور جدید ہے اور یہ رجحان نہ صرف ان کی زندگی میں بہتری لانے کا باعث بن رہا ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی نئی سمت میں لے جا رہا ہے